आमी शेत रोयता तें सामकें आमकां खूब त्रास काडपाक पडटा शेतांत रोवपाक पयलीं म्हणल्यार आनी तें आमगे सारकें जाता पूण पिकपाक येता तेन्ना आमकां सगळें ते मोर बीन येता दुकोर येता तेन्ना आमचें तें पिसडून मातशें सगळ्याक उडयता पिकपा टायमार आमकां तें सारकें मेळना पिसडून उडयता जनावरां सगळीं येता आनी सगळीं सगळ्यां कडेन सारकें मेळना सगळें पिसडून उडयता आमकां तें सारकें शेत रोवपाक सारकें मेळना म्हणटच तें आमी कितें आस तें सारकें करता आनी रोवून हाडटा आनी तें घरा हाडटा कितें मेळटा तें आमकां मेळटा

ताका कसलें लुकसाण जाता सगळे आमचे करून उडयता आनी आमक मातशें लुकसाण जाता मोरांनी खावन उडयता कापून उडयता